खेतीमे मतलब मकइसब अच्छा होइ छै जेकि जे मतलब खुरपीसँ लगाबै छै इसके बाद बड़ जो बड़ा होइ छै थोड़ा सा इसके बाद ओ खाद दै छै तब तब पानी पटबै छै तब फिर काटै छै तब पइसा मतलब पइसा वहाँ ठण्डीके टाइममे आलू लगबै छिए दू तीन महिनाके बाद फिर उखाड़ै छिए आलूके अच्छा अच्छा अच्छा दाम छै इसके बाद मछली पालन मछली पानीमे होइ छै जेकि मतलब सब तरहके मछली रहै छै आओर मखानासब खेती मखानामे तऽ आओर पैसा आबै छै ज्यादा पैसा बहुत मेहनत लागै छै मखानामे काँटा सब रहै छै आओर आब तऽ धानके सीजन छै तीन छओ महिनामे ओ भी होइ छै आब सब लगा रहल छै इसके बाद बहुत मेहनत छै सबसँ ज्यादा तऽ मखानामे मखाना मखाना मखानामे भी बहुत